بہار میں کاروباری شعبہ خطے کی ثقاقتی اور سماجی ترقی میں اس طرح مدد کرتا ہے بہار میں ہر ضلع میں اچھی سے اچھی کاروبار ہو گئے اچھی سے اچھی دکانیں کھل گئے ہیں اور ہر طرح کی سہولیات ہو چکی ہے ہر دکان میں ہر سامان ملنے لگی ہے بہار میں ترقی کے لیے کسی بھی صبح میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ہر طرح کی دکانیں ہر صبح میں کھلی ہوئی ہے جس دکان میں جائیں ہر طرح کے کپڑے ہوئے ہر طرح کے مطلب یہ کروکری کے سامان وغیرہ ہوئے ہر طرح کے استعمال کرنے کے سامان ملتے ہیں ہر طرح کی سہولیات مل رہی ہے بہار میں بہار کے ہر ضلع میں اچھی سے اچھی پسند کی مل رہی ہے جس کے وجہ سے ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے کسی کسی دکان میں اگر ڈھونڈتے ہیں تو ساری جیسے پہننے کے لیے ساری ہو گئے سلوار قمیض ہو گئے کرتا ہو گیا پینٹ ہو گیا شرٹ ہو گیا ٹی شرٹ ہو گئے ہر طرح کے سہولیات ملنے لگے ہیں جس سے ہم کو بہار میں ترقی کے ہر فائدے نظر آ رہے ہیں کہیں سے کسی طرح كی بہار میں اب کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے ہر دکان میں ہر طرح کی سامان مہیا ہے جس کے وجہ سے ہمیں سہولیات بہار میں اچھی مل رہی ہے ہر ضلع میں سہولیات کی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی ہے اور ہمیشہ ہر ضلع میں ہر دکان میں اچھے سے اچھے سامان مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آسانی سے ہر ضلع میں ہر سامان ہر دکان میں مل جاتے ہیں اور ہمیں پریشانی سے بچنے پڑ رہے بہار میں ہر طرح کے ہر فصلیات ہر دکان میں موجود ہے کھانے پینے سے لے کے پہننے سے لے کے استعمال کرنے سے لے کے ہر طرح کی چیز مل رہی ہے بہار کے اندر میں اب کسی چیز کی کمی بہار میں کسی کے کسی بھی ضلع میں ہم کو محسوس نہیں ہوتی ہے یہ کمی بھی کسی طرح کا ہم کو احساس نہیں ہوتی ہے جس کے وجہ سے بہار کے کسی بھی ضلع میں کسی بھی دوکان میں چلے جائیں جو بھی سامان ہم ڈھونڈتے بہار کے اندر میں کسی بھی ضلع کے کسی بھی دوکان میں ہر سامان ہمارے پسند کی مل جاتی ہے جس سے ہمیں خریدنے میں سہولت ہوتی ہے اور ہمیں اس کو استعمال کرنے میں اچھا لگتا ہے اور دوکان میں بھی ہمیں بہار کے کسی بھی ضلع میں جانے کے لیے سوچنے نہیں پڑتے ہیں ہر طرح سے ہم کو فائدہ ہی فائدہ بہار کے اندر کے ہر ضلع میں ہم کو نظر آتے ہیں بہار میں ہر دوکان میں ہر سامان ملتے ہیں